میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اکثر پِکنک پہ حوض خاص جاتی ہوں وہاں پہ کھلی آب و ہوا ہے اتنا بڑا ہے اتنی گھاس ہے اتنی بڑی جھیل ہے وہاں پہ ہر طرح کے پشو پکشی ہیں ہرن مور بطخ سب ہیں وہاں پہ جا کر اچھا لگتا ہے اور وہاں کی آب و ہوا بہت تازہ اور کُھلی ہے اِس لیے میں اپنے خالی ٹائم میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وہاں جاتی ہوں اور بہت مزے کرتی ہوں